हाँ मेरे बचपन की बहुत सी यादें हैं जिनको मेरे जीवन में ख़ास लगती है जैसे की मैं बचपन में शरारत करता था शरारत करते समय मम्मी पापा मेरे पीछे भागते थे वो यादें हैं जिनको मैं हमेश याद करता हूँ स्कूल टाइम में मेरे दोस्त से सबके साथ मौज़ मस्ती करते थे सबके साथ रहना मुझे पसंद था इसलिए मुझे उनकी यादें आती हैं बचपन की यादें बहुत सुहावनी होती हैं बचपन में मैं मेरे मित्रों के साथ गिल्ली डंडा क्रिकेट बॉल सब कुछ खेलता था और सबको खेलने के साथ साथ हमें मज़ा भी आता था दोस्तों की यादें अभी भी आती हैं वो दोस्त मुझे अब नहीं मिल पाते हैं क्योंकि काफ़ी समय के बाद हम एक दूसरे से मिल पाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बचपन की यादें आती हैं बचपन को लेकर कभी कभी हम सोचते हैं की हमारा बचपन कितना खुश था अब हमें परेशानियों से जूझना पड़ता है बचपन में हम खुश रहते थे इसलिए हमें बचपन की यादें आती हैं